हाणे उहो टाइम खतम थी वियो की पहिरों ज़ाइफा जेकि हुइयूं रोटी ठाहींदियूं हुइयूं अॼु जी तारीख़ में त सभु जेके इन ज़ाल मुड़ुस कंधे से कंधो मिलाइ करे सभु कमु इकठो कनि था ज़मानो एॾो टफ थी वियो आहे टाइम एॾो टफ थी वियो आहे की असांखे जेको आहिनि सभिनी खे हिक ॿिए जी हेल्प करणु खपे ईअं जो पंहिंजो मां ॿुधायांव त मूंखे कुकिंग जो ॾाढो शौंक़ु आहे मां जेको आहे पुलाव वगैरा ॾाढा बढ़िया ठाहींदो आहियां बीहु पटाटा सुठा ठाहींदो आयां तरियल जेके आलू जेके सुठा ठाहींदो आहियां उनखां पोइ दालि पकवान ठाहिण में बि मूंखे ॾाढी रुची आहे इहो त हर माण्हूअ खे जेको आ कोशिशि करणु खपे की उनखे सभु शयूं अचनि खपनि कंहिं ॾीहं घरवारी जी तबियतु ठीकु कोन्हे या पेके वई आहे या किथे पंहिंजी साहेड़ियुनि सां शॉपिंग करण वई आहे त घटि में घटि ईअं त न थिए न असांखे कुझु न ईंदो आहे असां जेके हिन घर में बुख पिया मरूं इन करे हर पुरूष खे जेको आहे न सोचणु खपे की उनखे काई न काई जेका आहे न कुकिंग जो शौंक़ु हुजणु खपे त इमरजंसीअ जे केस में त जेको माण्हू पंहिंजे लाइ रोटी ठाहे सघे चांहि ठाहे सघे त हुनमें जेको आहे बुखियो रहण जी उनखे ज़रूरत न पवंदी